میں اپنی موٹر سائیکل کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتا ہوں اس کی ڈیلی صاف صفائی کرتا ہوں اور ہفتے میں چھٹی والے دن اتوار کو اس کو صحیح سے دھوتا ہوں اس کی پالش والش کرتا ہوں اور اس کے سبھی اعضاء کو دیکھ بھال کرتا ہوں اس کے سبھی اعضاء کی خوراک دیکھتا ہوں جیسے کہ گریسنگ کا ہونا پانی کا ہونا کولنٹ کا ہونا اور اس میں انجن آئیل کو چیک کرتا ہوں مجھے بعض اوقات لگتا ہے بائک چلانے سے کئی بار مجھے پیٹھ میں درد ہو جاتا ہے جب میں لمبے سمے کے لیے بائک چلاتا ہوں تو میری پیٹھ میں درد ہونے لگتا ہے کیونکہ بائک پر بنا ٹیک لگائے آپ کو متحرک بیٹھنا پڑتا ہے اور ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے لمبے راستے پر میں بائک کو چلانے پر چوکس اور متحرک رہتا ہوں تاکہ کہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی کوتاہی ہوئی تو بائک سے اسیڈنٹ سے میری جان بھی جا سکتی ہے اور میرا بہت برا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے